हँ की हाल ठीक ठीक ई कास्ट उस्ट पे नहि रहना छै जे भी काज करतै ओकरा वोट मिलतै आओर की जे भी कास्ट

हुँ

हुँ

भ्रष्टाचार हँ तऽ ठीक छै ने लेकिन एक बात की होइ छै अगर हमर हम सबकेँ जिला लिङ्क रहतै जिलाके सरकार केन्द्र सरकारके साथ तऽ हमर जिला हमलोगके जिला अच्छे से विकास कर सकैत छै

हँ हँ

हँ हँ हाँ ई सब तऽ सही छै हँ

तऽ ई बात तऽ आरजेडी आओर नितीशके भी तऽ राज् मे अभी पूल टूटलै ने सत्रह सए करोड़ ठीक छै